ग्रामीण कृषि मज़दूर जो हैं सो हम हों चाहे किसान हों कोई भी किसान हो वह ग्रामीण मज़दूरों से काम करवाते हैं तो दो सौ से तीन सौ रुपये उनको मज़दूरी तय है लेकिन वह मज़दूरी तत्काल नहीं दिया जाता है और कहा जाता है जे कल लेना परसों लेना बहुत लोग तो छः छः महीना रख लेते हैं और मज़दूरी नहीं दे पाते हैं इसलिए मज़दूरी मज़दूर को मतलब रहने खाने पीने का साधन कभी कभी रुकावट हो जाती है और इससे मज़दूर लोग जो हैं सो गाँव घर की मज़दूरी से नहीं रहने के कारण दिल्ली पंजाब हरियाणा गुजरात राजस्थान चले जाते हैं और अपने बिहार में मज़दूर की कमी हो जाती है कमी होने के कारण सही समय पर खेती पथारी दुनिया जहाँ करने में कठिनाई हो जाती है और मनरेगा में जो नाम दिए गए मज़दूर को ऐसा है जो नाम तो दिया जाता है जब उनके खाते पर पैसा आता है तो वह वार्ड कमिस्नर के द्वारा चाहे पंचायत समिति के द्वारा चाहे पंच के द्वारा उसमें से पैसा मतलब ले लिया जाता है बाय ज़बरदस्ती तुम हमको दो हमने तुमको नाम दिया है हम तुमको तुमको एक मज़दूरी का तीन सौ रुपया ही चाहिए तीन सौ रुपया अपना छोड़ दो सारी मज़दूरी हमको दे दो ऐसे करने के बाद वह लोग मजबूरी बस डर के मारे पैसा निकासित करके दे देते हैं उनको